क्या दिक्कत है आपको क्या बोले माथा दर

इनका ये सब के इलाज कर दे ठीक है तो इलाज तो कर देते हैं पैरासिटामॉल खा लीजिएगा पैरासिटामॉल लिख दिए हैं ले लीजिएगा अपना खा लीजिएगा

उसके बाद उसके बाद आपको ओ आर एस का घोल ले लेना है समझे उसके बाद पमादिन गोल गोल्ड खा लेना है एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम थोड़ा बहुत फ़ीवर भी रहता है थोड़ा बहुत फ़ीवर रहता है तो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम पमादिन गोल्ड खा लीजिएगा ठीक उसके बाद उसके बाद आप ठीक ठाक हो जाएँगे और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए झुनझुनी आता है कमजोरी है ना कमजोरी है तो हरा साग सब्जी खाइए चुकन्दर खाइए पालक खाइए ये सब हरा साग सब्जी खाने से आपके शरीर की झुनझुनी और घबराहट सब ठीक हो जाएगा और को वही तो और कोई प्रॉब्लम है पेट में भी दर्द होता है पेट में दर्द होता है तब तो वो पमादिन गोल्ड लीजिए पेट का दर्द ठीक हो जाएगा एक टैबलेट लीजिए पमाजिन गोल्ड ठीक कर देगा ठीक है एंटीबायाेटिक है